हाँ साहब यह रहे हमें जयपुर घूमने के लिए जाना है साहब आपकी टैक्सी है ना हमें जयपुर घूमने के लिए जाना है यहाँ से तो जयपुर जाना है हमें लगभग दो तारीख को जाना है वहाँ जयपुर में सिटी में घूमना है जो पर्यटक स्थल देखने के लिए वो दिखाना भईया राम निवास बाग है चिड़ियाघर है सब देखना है उसके हिसाब से पैसे बताने हैं आपको क्या किलोमीटर से चलाते हो बारह रुपए आपके पास गाड़ी कितनी सवारी की है हमें तो तीन सवारियां है इसलिए फोर सीटर ही चाहिए तीन सीटर ही वह क्या लगाओगे भाव दस रुपया अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो फिर जयपुर में मैं अच्छा रात का अलग होगा उसका नाइट होल्ड होगा नाइट होल्ड का कितना चार्ज लगेगा अच्छा नाइट होल्ड का पाँच सौ रुपया लगेगा ठीक है तो फिर ठीक है तो फिर इससे कम नहीं लगेगा थोड़ा बहुत अच्छा तो हमें अच्छी तरह से घूमाना है सर हम कहीं वहाँ रुकना करना है होटलां पर रुकेंगे तो वही आराम से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अच्छा हमें तीन दिन के लिए घूमना है ठीक है ना सब तो तीन दिन के लिए कुछ कम करो ना तीन दिन के लिए नाइट होल्ड कुछ काम करो हाँ अच्छा ठीक है फिर जो जयपुर में जो भी पर्यटक स्थल देखने हैं वो सब दिखाना है और तीन दिन का हमारा टूर है दो तारीख से रवाना होंगे और पाँच तारीख तक चलना है तारीख तक वापस आना है ठीक है साहब ठीक है किलोमीटर के हिसाब से बताना है ढाई नाइट के पाँच सौ रुपए ठीक है थोड़ा कम कर देना थोड़ा सा थोड़ा बहुत कम कर देना तीन दिन के हिसाब से

ठीक है तो मेरे साथ तीन सवारी है और दो तारीख को फिर घर से चलेंगे ठीक है ना हम तीन सवारी को दो तारीख को फिक्स चलना है ठीक है ओके हाँ बुक कर दो ओके